हँ हमरा गाँवमे केशवाके पैरमे मतलब फ्रैक्चर भऽ गेल छलैया आ पैर टुटि गेल छलैया तऽ ओकरा हमे अस्पतालमे ले गेलियै तऽ वहाँ पर वहाँ पर जे ई छलैया डॉक्टर से पैरमे फ्रेक्चरके उपाय केलथिन ओकर प्लास्टर चढ़लै ओकर पट्टी वट्टी बँधलै आ ओकर बाद दवाइ लिखलै आ हम सभ इसभ मतलब अथि करिके दवाइ ववाइ खरीद करके आ वहाँसँ अस्पतालसँ बाहर निकलि गेल छी